مجھے قانونی عہدے داروں جیسے وکیل پولیس پنچایت یا تحصیل دفتر کے لوگوں کی وجہ سے کسی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے اور مجھے رشوت خوری کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑا ہے